ہاں میں نے ڈرائنگ سیکھی ہے اور مجھے ڈرائنگ بہت اچّھی لگتی ہے کرنا اور میں نے سیکھی بھی ہے اسکول میں بھی سیکھی ہے کالج میں بھی سیکھی ہے اور جہاں بہت سارے بّچے ہوتے ہیں تو مطلب جنہیں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے تو وہ بھی سیکھتے ہیں اور سکھائی جاتی ہے جنہیں بالکل بھی نہیں آتی ان کو اسٹارٹنگ سے سکھائی جاتی اسٹیپ بائی اسٹیپ کہ پہلے کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اور یہاں بہت جو لوگ انٹرسٹیڈ ہوتے ہیں اور بہت سے کورسسیز بھی ہیں ڈرائنگ کے لوگ انہیں کرتے ہیں دو تین سال کا کورس ہوتا ہے اور پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں وہاں پہ بھی بہت سی ہوتی ہے کورسسیز کے لیے تو وہ آرٹسٹ بن جاتے ہیں اور جنہیں اور بھی مطلب جیسے آپ کی ٹیلنٹ کو شو کرتے ہیں کہ پکچر بنائی ڈرائنگ کی اور سوشل میڈیا پہ اپ لوڈ کر دی یا پھر اسٹیٹس لگا دیا یا جیسے کچھ بھی تو یہی ہوتا ہے کہ جنہیں انٹرسٹیڈ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے ٹیلنٹ کو شو کرتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں یہ سب